हाँ डॉक्टर डॉक्टर मैडम बोल रही हैं हाँ मुझे क्या फ़ीवर आ रहा था तो मैं आपके क्लीनिक पर आना था तो आपकी क्लीनिक कितने बजे खुल जाएगी सुबह दस बजे खुल जाएगी ठीक है क्लीनिक पर आप बैठे बैठी रहोगी ना कि कम्पाउडर तो नहीं बैठा रहेगा आपका आप मिल जाओगे

मुझे फ़ीवर आ रहा है हाथ पैर दर्द हो रहा है सर दर्द हो रहा है कमर दर्द हो रही है मुझे फ़ीवर दो तीन दिन हो गए हैं और हाथ पैर बहुत दर्द हो रहे हैं हाँ तो आपकी क्लीनिक के मुझे पता नहीं थी मुझे बाद में पता चली कि यहाँ अच्छे डॉक्टर हैं डॉक्टर मिलती हैं तो फिर तो मैंने पूछा उनसे नंबर लिया तो फिर आपसे बात कर रही हूँ ठीक है आपकी फ़ीस कितनी रहती ओके ओके ठीक है हाँ तो फिर मैं कल आऊँगी ठीक है आप मेरा फ़स्ट नाम नंबर ऐड कर लेना कि मैं आऊँगी तो आप मुझे ही अटेंड कर लेना पहले हाँ हाँ ठीक है मैं आपके यहाँ दस बजे आ जाऊँगी मैम देख लेना प्लीज़ मेरे बहुत हाथ पैर भी दर्द हो रहे हैं ओके मैम थैंक यू